हां जी तुस केक आह्ले बोला दे एह् साढ़ी कुड़ियै दा बर्थडे ऐ ते असें केक लैना कि'यां किल्लो ऐ अद्धा किल्लो हारा लैना ढाई सौ दा ते असें लोड़दा कल्ल किन्ने बजे हारे थ्होग असेंगी आं जी चार बजे हारे आं अच्छा एह् चार बजे धोड़ी बनाई ओड़ेओ भी ते ओह्दे ई अंडा निं होना चाहिदा बा ते साद्दा होना चाहिदा ते अस खंदे निं ना न ते ओह्दे ई अंडा निं होना चाहिदा ते इक्क बारी पैह्लें बी लैता हा ते ओह्दे ई अंडा हा ते असें पूरा केक छंडेआ ओह् आं अंडे आह्ला केक अस निं खन्ने होन्ने